सभिनि खां पहिरियों घरेलू उपचार आहे की गरम पाणी पीअजे या निबू पाणी पीअजे इइे घरेलू उपाय आहिनि सुबुह जो उथण सां थोरो सो व्यायाम कजे वेहिजे डुक पाइजे इहे सभु घरेलू उपाय आहिनि उनखां पोइ सुबुह जो नास्तो जेको आहे हलको फुलको करणु घुरिजे मैदे जूं शयूं न खाइण घुरिजनि संबोसा आलू बुंडा माण्हू चवंदा आहिनि नास्तो इहो कयूं पर नास्तो हलको फुलक करणु घुरिजे फुलको दालि खाइजे उॿरियल फुलको खाइजे भींडिन जी भाॼियूं खाइजनि सायूं भाॼियूं खाइजनि वज़न हलको करण सां उनखां पोइ जेको आहे दौड़ लॻाइणु घुरिजे उनखां पोइ राति जी रोटी जेकि आहे उहा लॻभॻि सतें बजे जे सते बजे खाई छॾणु घुरिजे न सतें बजे खां पोइ रोटी न खाइणु घुरिजे उनखां पोइ जेको पापड़ आहे असांजो सिंधी उहो बि न खाइणु घुरिजे उहो बि वज़न वधाईंदो आहे उनखां पोइ दालि चांवर सायूं भाॼियूं खाइणु घुरिजे फ्रूट खाइणु घुरिजे जंहिंसां वज़न हलको थींदो आहे भारी शयूं न खाइणु घुरिजनि के केक वगै़रह मैदे जी शयूं या तव्हांजो टिकियूं सोरियूं इहे तरियल शयूं बिलकुलु न खाइणु घुरिजनि उनखां पोइ लौकीअ जो जूस पीअजे ओॿारियल भाॼियूं खाइजनि जेके थींदा आहिनि चुकुंदर वगै़रह खाइजे इननि शयुनि सां वज़न घटिजंदो आहे इहे सभु वज़न घटाइण वारियूं शयूं आहिनि इननि शयुनि सां वज़न न वधंदो आहे उनखां पोइ तरियल शयूं जेके बि आहिनि इननि खे न खाइणु घुरिजे मैदे जी शयूं थी वियूं रखियल शइ थी वई बादी शयूं न खाइणु घुरिजनि इहे वज़न वधाइंदियूं आहिनि उनखां पोइ जेको आहे हलको फुलको खाधो खाइणु घुरिजे सुबुह जो व्यायाम करणु घुरिजे ड्रुकणु घुरिजे इनसां पसीनो निकरण सां बि वज़न घटि थींदो आहे जेके घरेलू उपाय थींदा आहिनि जीअं नीबू पाणी वगै़रह या इहे सभ करणु घुरिजनि इननि सां वज़न घटि थींदो आहे